रेडिअ स्टेसननि आं मोजां मोननाय प्रग्रामा जाहैबाय सामफ्रोमबो बेलासिनि ब्रै बाजि थामजि मिनिटआव होनाय फोस्रावनाय बर' प्रग्राम बेवहाय जों दसे सम रादाब खोनानो मोनो बेवहाय जिखिजाया खना खनला बबे जायगायाव मा जादों मा जायाखै बे रादाबखौ खौरांखौ जों बर' रावजोंनो खोनानो मोनो रेडिअनिफ्राय बेखौ आं मोजां मोनो आरो बेनि अनगायैबो आरोबाव मोनसे मोजां प्रग्रामा जाहैबाय रैसुमै खबाम आयदा रैसुमै खुबाम आयदायाव जिथुनोखि बर' मेथायफोर बे आर्टसफोरा रोजाबनाय बर' मेथायफोर बे रेकर्दिं जालांखानाय मेथायफोरखौ

गोसोआ लुगैनाय बायदि हांख्रायहरनो हायो हांख्राय हरबानो फैयो बे रैसुमै खबाम आयदायाव आं बे रैसुमै खबाम आयदाखौ बेखायनो जोबोद मोजां मोनो खोनासंनो गोसोनि लुबैनाय मेथायखौ हांख्रायनाय बायदियै खावलायनाय बायदियै रेडिअ स्टेसननाव निफ्राय रेडिअ स्टेसननिफ्राय फोसावहरनाय जायो बेखायनो आं जोबोरै मोजां मोनो आरो गोबां आर्टिस्तफ्रा सिंगारफ्रा गावबागावनि मेथायखौ रेकर्दिं खालामहैनानै रेडिअ स्टेसनाव रेकर्दिं खालामखांनायनि उनाव फोस्रावहरो आरो बे फोस्रावजानानै जेब्ला मेथायआ पपुलार जागोन बेजों लोगोसे बै सिंगाराबो मानसिआ पपुलार जाफायो मुंदांखा जाफायो मानसिया जिखियानो जा नाजानाय थायोब्ला बे आयदाजोंबो जौगाखांनो हायो गावनि मुंखौ खामायनो हायो दा बिदियैनो गोबां सिंगारफ्रा बे रेडिअनि गेजेरजों फोस्रावजानानै मेथायआ मुंदांखा जादोंब्ला रायजोफ्रा गनायदोंब्ला बे आर्टिस्तखौ नागिरनानै बे गामियारि ओनसोल जायगाफ्रावदि स्टेज प्रग्राम जायो बेफोराव लेंहरजायो लेंहर जानानै बिदिनो गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव बेजों लोगोसे गाव माबा मोनसेबाबो प्रग्राम गानानै रां एसेबाबो आरजिनो हायो खामायनो हायो दा बे रां खामायनायजोंनो बा आरजिनायजों गाव सोलिना जानो हायो दा आवगोलाव बर' सिंगारफ्रा मेथाय रोजाबनानै गोबां फैसा थाखा मोनाखैमोनब्लाबो पग्राम खालामनानै थाखा फैसा मोनाखैमोनबाबो आथिखालाव पग्राम खालामनानै मेथाय रोजाबनानै रां मोननाय जाहैबाय थाखा खामायनो हायो बेखायनो सेंग्रा सिख्ला उन जोलैफोरखौ दा बेफोर आयदायावबो गोसो होजानो आं लुबैयो